भारतमे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जे छै न ओ अखन तऽ बढ़िआँए आ सभ जगह हॉस्पिटलसभ नया खुललैए ओहिमे सभ समानो छै दबाइ से अखन सरकारके द्वारा कम दाममे मिलय छै सभ जगह एहिसँ गरीबकेँ कल्याण छै आन देशमे दबाइ महग छै अपना देशमे दबाइ अखन सस्तामे छै आसपासके अस्पताल जे छै ओ क्लिनिक छै ओहिमे लेकिन सुपौलमे हमरा सभकेँ जे हॉस्पिटल यऽ ओहिमे मकान बहुत सुन्दर बनल छै लेकिन किछु डाक्टरके कमीके कारण लोक बाहर जाइत छै अहिठाम अगर जाँचके समानसभ अगर रहितय तऽ लोक पटना दरभंगा नहि जैतय ई चुनौती हमरा सभकें यऽ डॉक्टर बढ़िआँ नहि रहबाक खातिर लोक अखन जे छै से प्राइभेटमे जाइत छै आ हुनका सभक पैसा बेसी खर्च होइत छै अगर अहिमे किछु पैसो लेलासँ अगर बढ़िआँ जकाँ सरकारी हॉस्पिटलमे होइतै तऽ हमरा सभकें बेसी नीक रहय